आं कसलें हय हय मात्शे तुमकां कितले किलो जाय मोडसो कितलो किलो जाय

ओके सो मोडसो हेचो मोडश्याचो रेट आहा बाजरान तीन हजार सो तसो तो एक किलो लायक आमी तसोत तुमकां बल्कान जाय जाल्यार आमी तुमकां दिता एक टेन पर्संट डिस्कावंट आमी एक आमकां आमी पिकअप करपा तुमकां डिलीवरी ना ओके बरें सो आनी किदें जाय तुमकां मोडसो आनी स्किड्स कितले किलो ओके सो तेजो एक किलो पर रेट हेजो आहा स्किड्साचो आहा फिफ्टीन थावजंड वान थावजन फाय हंड्रेड आपण ज्या

हां तें आमी दवरना ना तें अवेलेबल ना सोरी तें तुमकां न्हू होलसेलान लायक तें आं न्हू हें कोण तें आमचें नेत्रा फिशरीज थंय मेळटलें थंयसर तुमकां मेळपा शकता तुमी कॉन्टेक्ट कर ओके ओके बरें आनी किदें जाय असले नुस्त्याचो मसालो रेश्याद आनी आं आतां म्हाजो एक कॉन्टेक्ट हा तुका हांव दिता तसो सगळें रे रेशाद मसालो ग्रीन मसालो काफ्रियाल मसालो तो सगळें तो होम मेड हय जर रेट बीन तुमी तेका कॉन्टेक्ट करून विचारू शकता कशें तें आं ओके ओके सो तुमकां हें सगलें नुस्तें के कितले तारखेर जाय आनी लायक आमकां रेट जेनवरीचे धा तारखेक ओके बरें बरें सो आमी तुजें धा तारखेर रेडी दवरता आनी तुमचे तें मसाले धाडटा कितें बरें ओके वेलकम